हैलो केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा अस बी खरे होर केह् करा दे भी इंया अच्छा अंऊ आक्खा दी ही ओह् में हा कोई मरी दा हा जाना उत्थें ते भी किन्ने बजे आना एह् खरी भी तां ते एह् तुस त्यार गै रवेओ ते अं'ऊ तैलूं औगी घरा ते निकली बी आयो एह् खरी ते ओह् आं कोई निं तुस मुकाई लैयो कम्म में बी ऐहीं कपड़े धोने ते एह् जेह्का फोन ऐ ना जेह्के अस गल्ल करा नै ढाई मिंट दी करनी दौ मिंट ते त्रीह् सैकेंड दी करनी चाहिदी एह् ठीक ऐ आं ते ऐहीं फोन कट्टेओ नी ऐहीं में क्वेच्शन लैना ई आं होर में रुट्टी बनानी अस रुट्टी बनाने ते दपैह्रीं आस्तै राजमां बनाए अच्छा तुसें केह् बनाना हून आं ते में चौल बनाने हे ते दाल बनानी सब्ज़ी बनानी फुलकै बनाने चटनी बनानी चटनी बनानी उसी बनाई ओड़नी आं अनारदाने दी ऐनी दिक्खो आं हून जुकाम लग्गे दा हून ते कोई जंदा ते नच्ची लैंदा हून ते आं भी उसी दिक्खो आं जेह्के उसी पता निं केह् होआ तुसें सुनी कोई गल्ल ना यरो में सुनेआ बुखार गै आए बड़े दिन दे बमार हे आहो आं चलो ठीक ऐ भी जेल्लै घरा बाहर निकलनी आं ते तैलूं फोन करनी आं उसगी ठीक ऐ भी